हेलौ द्राइबार बाबु फैद' लांफैद' नै आं दहायनिफ्रायनो नेगासिनो रेडि जाना दंजोबो बेदिं पट्र गासिबो फ्लाइट हमहैथारनांगौना नै रुपसि एयारपर्टाव बिदिबा मारै जानांगौलौ थाब फैद' थाब फैद' फ्लाइट आ आंना नै साराय एगार'थायावनो दा थांनांगौ मानांगौ लामायाथ' गोजान आर दा ट्राफिक जाम जायोबा बिराद जाल्ला जागोन फ्लाइट आ मिस जायोबा मा खालामनांगौ लै दा एगजाग्लि बबेसिम मोनमारखो दाबो दतमायावनो दं नामा फैद' फैद' माबार जला नै गोलोमफ्रुजोबबायसो आङो नेबायबायैनो थाब सफैदोदे